हैल्लो हां जी कुन्न बोला दा अच्छा अच्छा ते साढ़े इत्थें घुम्मनै आह्ली जगह ऐ इक्क सारें कशा जैदा म्हत्तपूर्ण माता सुकराला फिर माता बाला सुंदरी ऐ फिर तुस थोह्ड़ा अग्गें चली जाओ बसोहली आह्ली साइड ते उत्थै भुरथू ते तुस अटल सेतू दा ब्रिज़ बी दिक्खी सकदे ओ फिर तुस आई जाओ तुस बलौर आह्ली साइड ते उत्थें आप शम्भु मंदर ऐ आहो फिर तुस इद्धर गुड़ै आह्ली साइड आई जाओ ते इद्धर पांडवें दा इक्क शिव जी दा मंदर ऐ ते कन्नै इक्क गुफा ऐ जेह्की पांडवें दे टैम बनी दी शिवजी दी ते जगहा न साढ़ी डिस्ट्रिकट च जेह्ड़ियां घुम्मनै आह्लियां ठीक ऐ कोई निं अच्छा ठीक ऐ